कभिड नाइनटिइन फेनडामिखनि समाव आसामाव सोलोंथाइनि सेक्तरा गोबां जेंना फोरजों बुंफबनानै दंमोन दिनै जों लामाफ्राव ओंखारनो हायामोन कभिड नाइनटिइननि समावहाय जोंनि स्कुल कलेजफ्रा फरायसालिफ्रा गासैबो बन्द' जोबमोन जोङो स्कुल एबा कलेजफ्राव थांनानै जोंनि सोलोंनांगौ आयदाफोरखौ जों फोरोंगिरिफोरनिफ्राय थांनानै क्लास रुमफ्राव थांनानै जों सोलोंहैनो हानाय जोंहा सुबिदा गैयामोन क'भिड नाइनटिइननि थाखाय नो जों जोंनि न'फ्राव थांनानैनो सोलोंनांगौ जादों जोंनि आसाम सरखारनि बिथोन बायदियै जेरै बायदि अनलाइन क्लासखौ लानो थाखायहाय जोनो बिथोन होदों मबाइलफ्रावहाय नाथाय बे खाबु फोरखौबो गोबां मानसिफ्रा दिनै लानो हायाखै मानोना जोंनि न'खरफोरा गोनां गेदेर नङा जोङो गैजायि न'खरनि गथ'फोर गोबां फरायसालिफ्राव फरायनाय गथ'फ्रा दिनै बे सोलोंथायखौ लानो हायाखै अनलाइन आव क्लास लानो थाखाय जोंनो नांगौ मबाइल फन नाथाय नाथाय गैजायि न'खराव बिथांमोनहा बे मबाइल फनखौ बिथांमोनहा लानो हानायनि गोहो गैया बिथांमोनहा बायनायनि आरो बिथांमोननि गथ'फ्रा गोरों गोरा मेलेम जिबि बाबो बिथांमोनहा बेबायदि सुबिदा दिनै बेबायदि सुबिदाखौ लानो हायाखै बिथांमोनहा जेरैबायदि क्लास स्कुल बन्द'जादों बे बायदिनो न'फ्राबो जेबो सोलोंथाइखौ मोनाखै जाय बिथांमोनहा साफा सानै गाव गावनि नाजानायजों सोलोंथायखौ लादों फरायथाबदों बे बायदि सुबुंफ्राल' दिनै लानो हादों नाथाय जायफोरा मबाइल फन दं बिथांमोनहा दिनैहाय खाबुफोरखौ मोननो हादों अनलाइन क्लासजों मासथारफ्रा जेरैबायदि आयदाखौ फोरोंनांगौमोन बेबायदि आयदाखौ फोरोंनानैहाय बे कभिड नाइनटिइननि समावबो बिथांमोनखौ सोलोंथायखौ होनाय जादों